کنویں سے پانی نکالنے کے لیے برقی موٹر کا استعمال ایک مؤثر طریقہ ہے اور یہ عمل عام طور پمپنگ سشٹم کے ذریعے انجام دیا جاتا ہے یہاں ایک بنیادی طریقہ ہے جس سے آپ کنویں سے پانی نکالنے کے لیے برقی موٹر استعمال کر سکتے ہیں موٹر اور پمپ کا انتخاب سب سے پہلے آپ کو برقی موٹر اور پمپ کا انتخاب کرنا ہوگا جو آپ کے کنویں کی گہرائی اور پانی کی مقدار کے مطابق ہو موٹر کی طاقت اور پمپ کے قسم منتخب کریں پمپ کی تنصیب پمپ کو کنویں میں صحیح مقام پر نصب کریں سمبرسیسی پمپ کو کنویں کے اندر نیچے کی طرف نصب کیا جاتا ہے تاکہ یہ پانی کے قریب رہے اور اسے آسانی سے پمپ کر سکے پائپ لائنس کی تنصیب پمپ کے ساتھ پانی کی پائپ لائن جوڑیں جو پمپ کے خروج سے پانی کو باہر نکالے گی پائپ لائن کو درست طریقے سے جوڑنا ضروری ہے تاکہ پانی کا بہاؤ صحیح رہے موٹر کی تنصیب موٹر کو پمپ کے ساتھ جوڑیں اور اسے محفوظ جگہ پر نصب کریں موٹر کو ایسے مقام پر نصب کریں جہاں بجلی کی سپلائی آسانی سے دستیاب ہو اور ہوا کے دوران ٹھنڈا رہ سکے الیکٹریکل کننکیکشن موٹر کو بجلی کے ساتھ جوڑیں اس بات کو یقینی بنائیں کہ بجلی کی تاریں محفوظ اور درست طریقے سے جڑی ہوئی ہوں پمپ اور موٹر کو چیک کرنا پمپ کی فعالیت کو چیک کریں کہ وہ صحیح طریقے سے کام کر رہا ہے یا نہیں پانی کے بہاؤ کو مانیٹر کریں اور دیکھیں کہ پمپ کوئی رکاوٹ پیدا کر رہا ہے یا نہیں موٹر کا چیک موٹر کو آن کریں اور اس کی کارگردگی کو چیک کریں موٹر کے گرم ہونے یا غیر معمولی شور سے آگاہ رہیں جو ممکنہ مسائل کا اشارہ ہو سکتا ہے نگرانی اور دیکھ بھال پمپ اور موٹر کی باقاعدہ دیکھ بھال اور صفائی کو یقینی بنائیں تاکہ وہ بہت بہتر حالت میں رہے اور مؤثر طریقے سے کام کرتے رہیں خرابیاں دور کرنا اگر کوئی خرابی یا مسئلہ پیش آئے تو فوری طور پر اس کی جانچ کریں اور درست کریں یہ عمل عام رہنمائی فراہم کرتا ہے مخصوص آلات اور تفصیلات کے لیے آپ کے مقامی فراہم کنندہ یا ماہر سے مشورہ کرنا بہتر ہوگا